असांजे हिते आदिपुर गांधीधाम कच्छ कच्छ में पर्यटन जीअं घुमण जे विच घुमण जूं जॻहियूं जेकियूं आहिनि उन्हनि खे बहितर बनाइण लाइ असां सरकार खे ग्राम पंचायत की चवंदासीं की रिक्वैस्ट कंदासीं त रोड साफ़ सफ़ाई ऐं लाइटू सामान्य बेसिक फैसिलिटी आहिनि उनखे पहिरें ते ध्यानु रखनि ने ॿाहिरि जा माण्हू जल्दी उन्हनि खे गूगल ते कंहिं बि सोशल मीडिया ते उन सोश पर्यटन स्थलु खे जेका घुमण जी जेकी जॻहियूं आहिनि उन्हनि खे जल्दी उनखे गूगल ते ॻोल्हे सघनि त जिता कंहिंखे बि घुमणो हुजे जीअं त ॿाहिरां माण्हू विदेशी माण्हू हिते अचनि था हितां जा भारत जा माण्हू हिते अचनि था त असां जेका हिते पूजी सघनि ॿी ॻाल्हि त जेका एजेंट जेका जंहिंजी एज वधारे आहे जेका नंढा ॿार आहिनि जवान आहिनि हूअ एजेंट आहिनि उन सभिनि जे लाइ फैसिलिटी जेकी बि जेकी तमामु सहुल्यतियूं आहिनि उनजे लाइ जीअं बाथरूम जी व्यवस्था रहण जी व्यवस्था होटल धर्मशालाऊं इन्हनि सभिनि जो विकास थिअणो खपे त वध में वधि माण्हू अची करे घुमी सघनि ऐं हिते रही सघनि अने सभु एक्सप्लोर करे सघनि एक्सप्लोर जो मतिलब की घुमी ॾिसी सघनि जीअं त लोथल आहे सिंधी संस्कृति आहे पंहिंजी कच्छ जी संस्कृति आहे